पयलीं जे मोबायल फोन येताले तेचेर खुबशे फकत उलोवपाची सुविधा आसलेली जें फकत उलोवंक मेळटाले हेवटेन तेवटेन पूण आनीक कितें करपाक मेळनासलें पूण आतांचे जे स्मार्ट फोन येयल्यात तेजेर खूब कितें कितें करूं येता म्हणजें तुका इंटरनेट सर्फींग मेळटा आनी व्हिडियो कॉलींग करूंक मेळटा आनी खूब कितें कितें फॅसिलिटी आहा इवन तूं आतां नवीन जें पेमेंट सिस्टम बी आहा त्या इतून इजिली तेजे वयल्यान एक्सॅप्ट करूंक शकता मोबायल बँकींग करूंक शकता नॅट बँकींग करूंक शकता आदीं फकत कितें आहा पयलीं तुजे फोन आसले ते फकत उलोवपाक यूज जाताले पूण आतां तशें जायना आतां एक मोबायल तुज्या हातीन आसप म्हणजें खुबशो गोश्टी तुवें हातीन घेतल्या भशेन आसा आनी त्यो तुका सहज हातीच्या हेजेर तुज्या म्हणजें बँक तुज्या हातीन आसा कॉलींग तुज्या हातीन आसा व्हिडियो कॉल तुज्या हातीन आसा रॅकॉर्डींग जाय जाल्यार तुका मेळटा फोटोग्राफी जर तूं करतलो जाल्यार ती तुज्या हातीन आसा खुबसो गोश्टी अश्यो आहा की ते एका फोना वयल्यान आपणाक करपा येता म्हणजे पयलीं एक फोन आसप एकतर व्हडलेंशें नासलें फकत उलोवपाक मदत जाताले पूण आतां एक फोन हो खरोच तुकाय स्मार्ट करून उडयता आपूण तर स्मार्ट आसा पूण तुकाय तो स्मार्ट करून उडयता आमी सद्या एजे आयडियाचें सीम वापरतात आनी टोटल एक तीनशीं साडे तीनशीं रुपयान आमचें म्हयन्याचें हें भागता सगळे रिचार्ज बी धरून सगळे